اتر پردیش میں کاروباروں کو درپیش اہم پریشانیاں یہ ہیں کہ عمارت کی تعمیر اور اجازت نامے کاروباروں کو نئی عمارتیں تعمیر کرنے یا موجودہ ڈھانچے میں ترمیم کرنے کے لیے سرکاری اجازت نامے حاصل کرنے میں اس میں وقت اور پیسہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا دونوں لگ سکتے ہیں برانڈ کی تعمیر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباروں کو اپنے برانڈ کو قائم کرنے اور صارفین کے درمیان خاص طور پر پہچان حاصل کرنے میں جدد و جہد کرنی پڑتی ہے پھر چھوٹے کاروباریوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے سرمایہ کاروں کا تحفظ یہ ہے کہ کاروباریوں کو سرمایہ کاروباروں کو راغب کرنے اور ان کے مفادات کا اس میں قانونی تحفظ کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہے اور مالیاتی معاملات شامل ہو جاتے ہیں ان مسائل کے علاوہ اتر پردیش میں کاروباریوں کو دیگر چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے جیسے کہ بنیادی ڈھانچے کی کمی اتر پردیش میں سڑکوں بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات اس سے کاروباریوں کے لیے کام کرنا مشکل کی کمی ہو جاتی ہے کرپشن بہت زیادہ ہے کرپشن کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے اتر پردیش میں کرپشن ایکس ایسا مسئلہ ہے کہ کاروباریوں کے لیے سرکاری خدمات حاصل کرنا مشکل ہے سیاسی عدم استحکام کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے اتر پردیش میں سیاسی عدم استحقام ہو سکتا ہے کاروباریوں کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور سرمایہ کاری کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ مسائل اتر پردیش میں کاروباریوں کی کامیابی میں حکومت اور کاروباریوں کو مل کر ان رکاوٹ کو دور کرنا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے